जय झूलेलाल मां जंहिं नदीअ ते वयमि सनानु करण त उते मुंहिंजो पेर फिसले पियो त मां जंजीर खे पकड़ियो ऐं घणनि खे पकड़ियो ऐं मां बारिश जे टाइम में सनानु करण न वेंदी आहियां और जिते चट्टानू आहिनि उते सरकार ग्रिल हणाए छॾी अथई जय झूलेलाल